जानाय आदारा गोबां आलादा आलादा रोखोमनि जायो आङो गाहाइयै आं जानो मोजां मोननाय आदारफोरा जाबाय गोथां फिथाइ सामथाय ना बेदरफोरखौ आं बारा मोजां मोना जानो मानोना ना बेदर बांद्राय जायोब्ला देहाया जोबोद गाज्रि जायो आरो दानि जुगावथ' मा बुंबावनो ओरैबायदि मानसिफोरनि देहायाव प्रेसार आरिखौल' नुनो मोनो हाइप्रेसार हार्ट एटेक बेफोर गासैबो जाथाया गाज्रि आदार जानायनि थाखायनो जायो आरो बेफोरनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय जोङो जेब्लायबो ना बेदर आरो माखासे फास्टफुड आरिनि जानाय आदारफोरखौ जायिआनो साबसिन बेनिखायनो आङो गोथां फिथाइ सामथाय आरो गोरान फिथाइ सामथाय गाइखेर बायदि जायफोराव केमिकेल हासार एबा मुलि सारनानै बिसोरखौ गायनाय जाया बेफोरबायदि ताजा फिथाइ सामथायखौ जानो थाखाय आं जोबोर मोजां मोनो गाज्रि रोखोमनि फिथाइ सामथाय एबा बेदर आरि जायोब्ला जोंनि देहायाव गोबां गाज्रि जायखौ जोङो गाज्रि मेजेम होनना बुङो बे गाज्रि मेजेमा जोंनि थै नाला रोदायाव सोमजिनानै जोंनि देहानि थै नालाखौ जोंनि देहानि थै नालाखौ होथेयो आरो बेबायदिनो जोंनि देहायाव गोजौ थै नारथाय थामहिनबा जायखौ जोङो हाइ ब्लाड प्रेसार होननानै बुङो बे हाइ ब्लाड प्रेसार आरो हार्ट एटेका जायो जोंनि देहायाव जोंनि सिङाव बे गाज्रि मेजेम एस डि एल आ जोंनि देहायाव हाबनानै जोंनि थै नालाखौ होथेयो आरो बे थै नालाखौ होथेनायाव थैया थांनो थाखाय लामा मोनै जानायलाय बियो नारथावला नारखावबाय थायो आरो बे नारखावनायावनो जोंनि थै नालानि जा कर'नारि आर्ट्रेरि बेयो गावस्रानानै फैयो आरो अब्लानो जोंनि देहाया गावलाङो एबा जोङो हाइ ब्लाड प्रेसार जानानै जिउखौ फोजोबनांगौ जायो